जितिया भुगती हूँ नीचे रखिए जितिया भुखती हूँ अपने रक्षा के परिवार की रक्षा के लिए बेटे की अपने बधाई भुखती हूँ और क्या क्या दिन भर भूखी रहती हूँ फिर शाम को दीपक जलाती हूँ जाती हूँ गोठनी भुखती हूँ कहानी सुनती हूँ

कहानी सुनती हूँ फिर एकरे बाद आती हूँ पूजा पाठ करके वहाँ कार्य करती हूँ पूजा कर करके फिर इस तरह का रहती हूँ सुबह का फिर दीपक जलाती हूँ पूजा करती हूँ और रक्षा के लिए परिवार के रक्षा के लिए है भगवान सुखी रखो परिवार को सुखी करो अपने शरीर के रक्षा करो हमरे बहुत शरीर में कष्ट रहता है हाँ और भगवान भाई बन्धु मुझको बेटा को बधाई भूखती हूँ बेटा को रक्षा करो हे मालिक कौनो कष्ट आए ओके दूर करो संकट काटो आत्मा के सुख दो यही आपसे निवेदन है आपसे करती हूँ कि हमको सुखी रखो लड़का को सुखी रखो आपको व्रत भोगती हूँ भगवान से विनती माँगती हूँ हे भगवान सुखी रखो कौनो कष्ट वो हो के दूर करो हे महाराज हे ए महाराज निवेदन है आपसे मैं करती हूँ आप सुखी करो